हैलो सर हमको चावल लेना है सर अभी क्या कहता है रईस का कितना पड़ता है और क्या कहता है और आपके पास सर आपके पास कौन कौन सा चावल है सर सर पुलाव के लिए सबसे अच्छा पुलाव के लिए सबसे अच्छा चावल कौनसा होगा चौबीस चौबीस कैरेट जो आता है वह तो आप आपके पास सर उपलब्ध है क्या चौबीस कैरेट या है रईस सर उस पर चौबीस कैरेट का अभी रेट कितना है सर अच्छा इसमें तो सर यह क्या कहता है यह देखिए हमको भी लेना हैं वही बारह चौदा पैकेट तो सर इसी जी सर यस सर जी सर जी जी अच्छा जैसे सर आपके यहाँ से तो बराबर जाता होगा जहाँ पुलाव के लिए तो सबसे बेस्ट पुलाव के लिए जो होगा वह आप हाँ सर सर ऊर्जा ऊर्जा को यहाँ लिखाया लिखाए हैं वह रईस के लिए लिखा हैं रईस से भी अच्छा कोई चावल होगा तो वही लिए ले लेंगे

हाँ हाँ अच्छा हाँ तो ठीक है भैया अभी तो थोड़ा थोड़ा देर में आ रहें है आपके दुकान पर हाँ हाँ ठीक है तो जैसे हमको कल सुबह तक तो मिल जाएगा अगर आज ऑर्डर लगा देंगे तो ठीक है सर